हितून कांयच फरक पडना की जर तुजे कडेन शिक्षण आसा जाल्यार तुका मेहनर्सूय आसतलें मॅनर्स जे आसता तें घरा कडे शिकयतात आनी जी भुरगीं आपल्या आवय बापाय कडल्यान तें पळोवनूच शिकता जर जे भशेन आपल्या आवय बापूय वागता त्या भशेन भुरगीं वागतलीं जर आवय बापूय मदीं कोणूय बीन रातचो सोरो पिवून येता आनी घराकडेन हल्ला करता जाल्यार भुरग्यांक लागून तो वातावरण एकदम नॉर्मल जातलो आनी फुडाराक ती सुद्दां तशें करपाक हिचकुसुची ना एक तांकां कसलीच हिचकशी आसची ना की बाबा सोरो पिलोलें किदें हडलें जालें अशें तांकां दिसतलें जरीय तर आवय बापाय मदीं झगडीं जायत आसता तीं एकामेकाक वायट शब्द दिता एकामेकाचेर आपल्या फुडले जे लायफान जी पय तेंची पार्टनर आसतली तांचेर हात उबारपाक भंय दिसचोना तांकां लागून ही एक नॉर्मल गजाल जातलीं जर आमी आपल्या पार्टनरां कडे बरी उलयना जावं आमी तेंकां इक्वल दर्जा दिना घरान तांचे वे ऑफ अंडरस्टेंडिंगांक जरी तर आमी समजून घेयना तांचो पॉयंट ऑफ वीव आमी समजून घेयना जाल्यार आमची भुरगीं सुद्दां तेंच शिकतलीं आनी तशींच वागतलीं फुडाराक तांच्याच स्पावजां कडेन मॅनर्स जे आसता तें घरा कडेन शिकयतात जर व्हडल्यांचो आदर करपाक आमी घरा कडेन आपल्या आवय बापायन पयता कितेंय आपल्या आवय बापायचो आदर करता जाल्यार आमी फुडाराक आमच्या आवय बापायचो आदर करतली आमची भुरगीं आमकां पोवन आप आमचो आदर करतली मॅनर्स जी आसता ती घरा कडल्यान शिकप येता तिंकां स्कुलान एडुकेशनाचे थ्रू शिकोवप जायना एड्युकेशनान बरें आनी वायट हाचे मदलो अंतर करपाक भुरग्यांक शिकयतली बट जी गजाल भुरग्यांक लागून नॉर्मल ती वायट आसली लेगीत सुद्दां आल्या भुरगीं तीं अबायड करतलीं आनी ताकाच आपले डेली लायफ अशें सोजमोन फुडें व्हरतली तर हितून कांयच फरक पडना की तूं एक खूब एड्युकेटेड मनीस आहा जाल्यार तूं आपल्या बायलेचेर हात उबारचो ना डेफिनेटली आजून सुद्दां जायत्यो असल्यो केसीस आसता जितून एड्युकेटेड वेल एडुकेटेड डॉक्टर्स लॉयर्स इंजिनियर्स आपल्या बायलांचेर शारिरीक शोशण करता तांचेर डॉमॅस्टीक वायलंस करता तांचेर तांकां तडीत करता आनी असले केसीस सुद्दां जायते फावटी फुडें येयल्या तर शिक्षणाचो देगीचेर आनी मनशाच्या प्रिंसिपलांचेर कांयच म्हाज्या हिसपान कांयच अशें न्ही बट चडसो आस्पाव आसना शिक्षण चड आसलें जाल्यार तूं मनशाची प्रवृत्ती आनी मनशाची थिंकींग चेंज करपाक शकना तूं फक्त मनशाची वे ऑफ लायफ स्टायल चेंज करूंक शकता